ہمارے گھر میں كھانا پكانے كے لیے عموماً چولہے كا استعمال كیا جاتا ہے اور انگیٹھی كا استعمال كیا جاتا ہے یہی روایتی طریقہ ہمارا پرانا ہے اور ابھی تک چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے گھر میں سب لوگ دوپہر كا كھانا ایک بجے تناول فرماتے ہیں اور شام كے وقت كا كھانا عشا كے معاً بعد یعنی قریب قریب نو سے ساڑھے نو بجے تک كھاتے ہیں